हँ दीदी कि कि सब होइ छै घुमै फिरैलए नहि गेलिए अइ कहीँ खेती गृहस्थीमे लागल छिए कथीसब खेतीमे करै छिए अच्छा इएह खेती गृहस्थीमे लागल रहबै सबदिना सब घर घुमै फिरैलए नहि जाएब कहीँ कि सब खुनल अइ हो गेलै आलू कोबी आओर अल्लू आओर तब आओर कथीसब होइ छै मटर तोरैआ होइ छै

सब्जी आओर लऽ कऽ कहाँ कहाँ बेचैलए जाइ छी अच्छा हुँ हुँ कतेक आओर हुँ कै रुपैए किलो कै रुपैए किलो आओर दै छिए आलू हँ को को कोबी अच्छा हँ टमाटर अइ चलू अच्छा अच्छा हइ तऽ ठीक हइ सब्जी उब्जी ओ हँ लेबै तऽ लेतिए हँ शादी उदी हइ शादी उदीलए लेतिए टमाटर आलू कोना रेट देबै

ठीक हइ हम आबै छिकै लैलए तब लै लेबै अच्छा ठीक हइ तऽ अएबै तऽ लऽ जेबै तऽ किसब होइ छै अँ हुँ हँ हँ नहि कहलिए सीजन वीजन जा खतम भऽ जेतै तऽ कहीँ घुमै फिरैके मोन हेतै तऽ कहीँ घुमै फिरैलए चलि जै जेबै तऽ अच्छा अच्छा आओरसब ठीक अइ ने अच्छा